میرے بچپن کے زمانے میں میرے علاقے میں ایک گھڑ سواری کا مقابلہ ہوا تھا جس میں میرے بھائی نے بھی حصہ لیا تھا میرے بھائی بچپن ہی سے گھڑ سواری کے شوقین تھے اور میرے گھر میں بھی تین گھوڑے پلے ہوئے ہیں میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا میرے بھائی خوش خوش مشق کر کے آئے تھے اور ان کے پاس گھڑ سواری کا تجربہ بھی بہت تھا جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا یہ گھڑ سواری بہت مزیدار تھی میرے بھائی اس مقابلے میں دوسرا مقام لائے اور انہیں انعامات سے نوازا گیا جس سے ان کی خوب تعریف بھی ہوئی